नमस्ते जी हम आइसक्रीम का होलसेलर बोल रहे हैं हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं जी जी आप कैसी आइसक्रीम लेना चाहते हैं हमारे यहाँ से तो आप कितने एक दिन में कितने सेल कर सकते हैं एक फ्लेवर की एक फ्लेवर की आप ढाई सौ से तीन फ्लेवर की ढाई सौ से तीन सौ आइसक्रीम एक फ्लेवर की आप सेल कर सकते हैं तो हमारे यहाँ ऐसा है कि हमारे यहाँ जो है सब चीज़ शुद्ध रूप से सब चीज़ों से बनाया जाता है जो आइसक्रीम की यह बनावट होती है जिससे जो जो उसमें मिलाकर बनाया जाता है जैसे दूध हुआ है और मसाला हुआ कलर अच्छा हुआ जिससे उसमें जिससे उसमें स्वाद अच्छा आए टेस्ट अच्छा रहे खराब न हो इस इस इन सबको ध्यान रखते हुए हम उसे उच्च क्वालिटी का बनाने का प्रयास करते हैं जैसा कि आप जानते हैं तीन सौ बीस आप हमारे यहाँ से ले जाएँगे तो एक बटे तीन हिस्सा आप हमें देंगे जो है एक बटा जो बचेगा एक भाग उसको आपको लेना पड़ेगा तो आप हमारे नए कस्टमर हैं आपके लिए हम इतना कर सकते हैं एक बटे दो का कर सकते हैं जी हमारी दुक़ान यहीं आप यहीं हमारी दुक़ान प्रतापगढ़ ज़िले में है जी यहीं पर प्रतापगढ़ ज़िले में ही हमारी दुक़ान है आप कभी आइए हमारे यहाँ हमसे सेवा लीजिए उसके बाद आप कहिएगा आपके जो ग्राहक हैं वह एकदम सन्तुष्ट होंगे जो है हमारी यह तीस साल पुरानी दुक़ान थी गाज़ीपुर में अभी भी है वहाँ पर भी है एक गाज़ीपुर में भी और एक हमारे यहाँ प्रतापगढ़ में भी है तो आप कहाँ के रहने वाले हैं गाज़ीपुर के ही आसपास के तो आप ऐसा करिए गाज़ीपुर से ही हमारे हमारे यहाँ से सामान उठाइए वहीं से बिक्री आप कीजिए गाज़ीपुर में आप आएँगे तो हमारा गाज़ीपुर में ही एकदम मेन ही चौक पर है हमारी सेलर की दुक़ान जिसमें अच्छे अच्छे फ्लेवर अलग अलग प्रकार के आपके ऊपर डिपेन्ड करता है आप कौन कौन से प्रकार का ले सकते हैं फ्लेवर कौन कौन से आप बेच सकते हैं बिक्री कर सकते हैं तो आप आइए कभी हमारे यहाँ एक बटे दो का हिस्सा लगेगा आपका जो होगा आप लीजिए जाइए बेचिए बेचने के बाद जो हो आप करिए चलिए ठीक है आप जब आइएगा तो कॉल करिएगा नमस्ते